आङो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो गोजां बोथोराव मानो मानि थाखाय मोजां मोनो होनोब्ला गोजां बोथोरा ओरैबायदि मोजां जाय गोजां बोथोराव बेबायदिनो गानफब जोमफब थानानै जोङो बेरायनो मोजां मोनो खुवा खुनायजों जोङो बेबायदिनो गारि सालायनानै बेरायनो मोजां मोनो आरो गोजां बोथोराव बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि द्रेस बायनानै जोङो गाननो हायो आरो जोङो गानफब जोमफब जोङो बेरायनो हायो आरो बेबायदिनो फट' लानो हायो मोसानो हायो जों बेबायदि आङो गोजां बोथोरखौ ओरैबायदि मोजां मोनो अर सायनो मोजां मोनो ज' जिरायनानै बेबायदिनो अर सायनो मोजां मोनो आरो आङो उन्दुनानै कम्बल जोमनानै मबाइल थुनो मोजां मोनो आङो बिनि थाखायनो गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनो आरो गोजां बोथोराव थाम्फैबो अरा बेबायदिनो लेब कम्बल जोमनानै आराम उन्दुनानै थानो हायो आरो गोजां बोथोराव जोङो बेबायदिनो माखासे फारथिफोर खालामो पिकनिकफोर जायो आरो बेबायदिनो पिकनिकफोर जानानै जोङो बेबायदिनो मोजां जोङो बेबायदिनो गोजां बोथोरखौ जोङो बारहोनो हायो जाहाथे गोजां बोथोराव बेबायदिनो गुदुं खम्बल जोमनानै आरामसे उन्दुनो हायो बेरायनो हायो गानफब जोमफब आङो बेफोरनि थाखायनो गोजां बोथोरखौ साबसिन मोनो मानोना गोजां बोथोराव जोङो बेबायदिनो बेरायनो हायो आरो गोजां बोथोराव जोङो गानफब जोमफब थानायजों जोङो गोजां बोथोरखौ बिलायनो हायो आरो जोंनि गेजेराव बेबायदिनो मोजां मोजां गोजां बोथोरनि सोमोन्दै जोङो बेबायदि लेबेल खालामनो हायो जेरैहाय जोङो गोजां बोथोराव बेबायदिनो जोंनि गाननाय जोमनाय जुथा लंफेन गस्ला आरो बेबायदिनो थफि जों बेबायदि गाननानैहाय जोङो बेरायनो हायो आरो गारिफोरावहाय बेरायनानै आरो जोङो गुबुन गुबुन थावनफोराव बेरायहैनो थाखाय गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय दिस्ट्रिकफोरावहाय बेरायहैनो थाखाय जोङो बेबायदि मोजां रोखोमै जोङो बेरायनो हायो